हमरा हर विषयमे पेन्टिंग करऽके रुचि अछि बहुत नीक लागैया आकर्षक चीज होइ छै पेन्टिंग ओहिके देखैमे जे सुन्दर लगै छै साड़ी होइ या देवाल पर या दिवालीमे कोनो पेन्ट करैके छनि घरमे सब चीजमे हमरा पेन्टिंग करै मे नीक लागैया पेंटिंग चीज आकर्षक होइ छै जाहि चीज पर रंग ने पेंट नहि कयल हो ओ कोनो चीज नहि होइया ताहि दुआरे हमरा हर चीजमे पेंट करयमे नीक लागैया कपड़ा होइ फूल उल बनबैके होइ तकिया टेबुल क्लॉथ बनबैके होइ हर चीज जते शोभाके चीज बनैया ओहि सब चीजमे हमरा नीक लागैया

पेन्टिंग करनाइ कोनो ई नहि छै कॉपी किताब चित्रकलामे जतेक चीज होइया पेन्ट करनाइ साड़ी होइ जाजिम होइ पर्दा होइ गेट पर्दा होइ हर चीजमे हमरा नीक लागैया जेनाकि कोनो शादी विवाहमे कोहबर भेलै पेंट करनाइ फूल सब बनेनाइ मुख पर मुख्य मिथिलामे जे जेकरा दुआरि के मुख कहै छै ओहिपर ओ बहुत सुन्दर लगै छनि देखैमे शादी विवाहमे शुभक चीजमे मूड़न होइ उपनायन होय इ ओहिसबमे खास कऽ शादीमे बहुत नीक लगैया पेंटिंगके साड़ी पहिरैमे साड़ी सबमे बहुत नीकसँ हमरा सभके पेन्ट होइये कयल पेन्टिंग चीज देखैमे हमरा सभके बहुत आकर्षक लगैया बहुत मजा आबैया बहुत नीक करैमे ताहि दुआरे पेन्टिंग चीज हमसब बहुत नीकसँ करै छी बारह की सऽ करै छी